आङो बिबारखौ गायो जोङो न'नि लांगोनाफ्राव लामायाव उसुङाव जोङो बिबारखौ गायोना बिबार गायोब्लाना बिराद समायना नुयो आरोखि मानि जोंहा सबसे समायनासिन बिबार होननानै बुङोबा गलाफ बिबार जोङो गलाफ बिबारखौनो हायस्ट गायो जों गलाफ बिबार गायो जबा बिबार गायो गसाइ फुल गायो जोङो जोंनि सिथ्लाफ्रावनो जोंनि लांगोनाफ्रावनो उसुंफ्रावनो गायनानै जों लायो आरो जोङो गिरजा इरिआवबो जोंहा गायो आरो बिबारखौ बिराद समायना नुयो नालाय जोङो दा बिनिखायनो जों बिबारखौ जोंनि गिरजासालि लांगोनायाव गायो आरो जोंनि न'फोरनि लांगोनायाव गायो बिदिनो जों लामाफ्राव समायनायनि गायो सबसे समायनासिन बिबार होननानै बुङोब्ला जोंहा गलाफ बिबारना गलाफ बिबारखौनो जोङो दा बांसिन गायो आरोखि गलाफ बिबार आमफ्राय बिदिनो गसाइफुल जबा बिबार दाउसारि आथिं बेफोरबायदि बायदि बायदि बिबार दङ बेखौ जोंहा गायो जोङो बेजोंनो जोंनि न'खरखौ समायना लाखियो मानोना जोंहा मानसि हिसाबै जानानै जों बिबारखौ गायाब्ला जोंनि न'खरा समायना नुवानालाय बिनिखायनो जोङो बिबारखौ गायो आरो मेन जोंहा नांथारखौ बिबार नालाय बेनिखायनो जों बिबारखौनो बिराद मोजां गायो आरो फुल दावदै बिबार बायदिसिना बिबारखौ जों बिदिनो गायनानै लायो न'नि लांगोनाफ्राव गिरजा लांगोनायाव बेदिनो जोंहा गायनानै लायो आरो बेदिनो समायनायनि थाखाय समायना नुनो थाखाय जों बे बिबारखौ गायनानै लायो अबा अबा फाजाथि फुल अबावबा अबावबा बिदिनो सिख्रि फुल गलाफ बिबार माइलानि बिबार जों बेफोरबायदि बिबारखौ गायनानै लायो आरो बोथोर लायै बोथोर बिदिनो जोंहा समायनायनि थाखै